उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक नीतियाँ यह हैं जोकि अपने हिन्दू समाज को आगे बढ़ाना है और हिन्दू समाज का जो भी पर्व त्योहार आता है जैसे होली है शिवरात्रि का मेला है तो उस त्योहार पर अपने ढंग से अपने कार्यों को करना है और सबको मिलजुल कर शिक्षा दीक्षा हर चीज़ का समझाना है कि भाई हमलोग हमलोगों का हिन्दू राष्ट्र है हमलोग हिन्दू की तरह रहें और अपने पर्व त्योहारों को बढ़ियाँ रूप से मनाएँ और समाज की सेवा करें और त्योहार का इससे शिक्षा का हुआ शिक्षा जब बढ़ेगी तभी समाज सेवा होगी शिक्षा जब नहीं रहेगी तो जानकारी नहीं रहेगी तो समाज सेवा होगी नहीं और व्यवहार उससे बढ़ेगा सामाजिक नियन्त्रण होगा और समाज में जितने भी लोग हैं कुरीतियाँ हैं बुराइयाँ हैं कोई भी प्रकार की तो इसी आधार पर धार्मिक नीति के आधार पर हमको चलना चाहिए और सबको चलाना चाहिए उसमें त्योहार और समाज सेवा शिक्षा सबको लेकर चलना है और सबको सही राह दिखाना है इसलिए समाज सेवा अति ज़रूरी है शिक्षा रहेगी तभी समाज सेवा होगी शिक्षा नहीं रहेगी तो कोई जानकारिए नहीं तो समाज सेवा होगी नहीं जो भी समुदाय में लोग हैं अपने समाज की रक्षा करें और उसका मार्गदर्शन करें कि भाई कि हम बढ़ियाँ से कार्य करिए लोग सबसे मिलजुलकर रहिए सामाजिकता और एकता मजबूत रखनी है और सभी ढंग से सकारात्मक करना है कि कोई कार्य सफ़ल रूप से हो और तभी जबकि आपस में प्रेम रहेगा व्यवहार रहेगा और त्योहारों का मतलब है कि मिलना जुलना आपस में प्रेम करना और एक दूसरे से सम्बन्ध रखना यही त्योहार की नीति है और इसी को शिक्षा समाज के व्यवहार से लेकर हमलोग चलेंगे तभी सामाजिक एकता रहेगी इस्थिरता रहेगी और हमलोग मजबूत रहेंगे इससे राष्ट्र का और अपने परिवार का गाँव का घर का विकास होगा